हमर पसन्दीदा अखबार अछि दैनिक जागरण दैनिक जागरणमे हमरा एहि दुआरे हमरा पसन्द अछि जे एहिमे लोकल बहुत न्यूज रहैत अछि आओर बाकि अखबारमे लोकल न्यूजके अभाव रहै छै दैनिक जागरणमे लोकल न्यूज बहुत रहैत अछि तैँ दुआरे पसन्द अछि हमरा दैनिक जागरण दैनिक जागरणके हमरा सबकेँ पहुँचति अछि जे वेन्डर पहुँचाबैत अछि तऽ दैनिक जागरणके वेन्डर बड़ा टाइमली पहुँचाबैत यऽ आओर रोज अबैए पानि पड़ै कि बरसात पड़ै दैनिक जागरणके वेन्डर सब अबैए दोसर अखबारके एतेक परफेक्ट नहि छै वेन्डर लोकनि जे हमरा सभके दुआरिपर जे छै से समयपर दए आबै रोज रोज दऽ आबै तेसर कारण अछि जे एकर सम्पादक जे छथि जे सम्पादक गलती कहि देलहुँ एकर जे अहिठाम ब्यूरो जे छथि जिला छथि ओ स्वयं गामे गाम जाइ छथि अपनेसँ न्यूज कलेक्ट करै लए जाइ छथिन आओर पत्रकार लोकनि कोनो भी घटना लोकल घटना भेल या कोनो भी तरहके लोककेँ जे समस्या छै दैनिक जागरणके पत्रकार जगह जगह पहुँचति अछि आओर न्यूज कलेक्ट करैत अछि लोकके समस्या भी सुनैत अछि ओकरा लेल ओ अखबारके माध्यमसँ आवाज भी उठाबैत अछि सरकारके आगा ई सब गुण हम दैनिक जागरणमे देखलहुँ अछि आओर दैनिक जागरणके सम्बन्धित हँ एकटा चीज आओर कि दैनिक जागरणके पेपर सेहो बहुत बढ़िआँ रहै छै आन अखबारके अपेक्षा ई बहुत एहन कारण छै जाहि कारणसँ हम दैनिक जागरण अखबारकेँ पसन्द करै छियैक